हैलो हाँ नमस्कार और कैसे हैं ठीक तो है काम धाम कैसा चल रा है अरे यार तो चलिए एक बार फिर जो है वह सब्ज़ी वाली खेती मिल के किया जाए उसमें क्या करना है और पै हाँ अब हम भी सोच रहें हैं कि वह जिस ज़मीन पर जो है सब्ज़ी की खेती हम लोग करना शुरू कर रहें हैं कहाँ उसको जो है देख लिया जाए दोनों लोग हैं बीच में जो कुछ भी हुआ गलतियाँ चाहे जो भी हुआ उसको छोड़ करके फिर से नए सिरे से अपने सब्ज़ी के बिजनस की शुरुआत करते हैं हैं और सो ज़मीन को देख लिया जाए उसमें एक जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं समरसेबुल ओबुल पानी के साथ साधन ऊधन की व्यवस्था करके और सिजनली सब्ज़ियाँ उगाया जाए तो कैसा रहेगा

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ और फल के साथ साथ वह जो है से सब्ज़ी वाला भी काम हो तो ठीक है जैसे गर्मी के दिने में परवल लगा दिया जाए मिर्चा लगा दिया जाए है कि नहीं और पालक मूली या सरपुतिया निमुया मतलब जैसे जो सीजन में सब्ज़ियाँ आप म जैसे गर्मी के दिन में यह सब होता है जाड़े में जैसे गोभी हो गया बैंगन हो गया टमाटर हो गया यह सब चीज़ें जो है सीजन सीजन जो है चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा हाँ हाँ हाँ जो सीजन में है सब चलता रहेगा तो ठीक रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ जो है अब बिजनस सब लोग फिर सुरु करें और हाँ अच्छी तरह से जो है हाँ जो भी गलतियाँ दोनों तरफ़ से जो हैं कुछ कमी आप में भी रही होगी हमारे में भी रही होगी तो इन सब चीज़ों को बोल करके जो है फिर से नए सिरे से एक फिर से उस बिजनस को हम लोग शुरु करते हैं ताकि जो है अच्छी तरह से भी क्योंकि आपको भी उसका अनुभव है और हमे भी अनुभव है इसलिए दूसरा काम करेंगे तो ठीक नहीं है सब्ज़ी वाला काम रहेगा तो हाँ हाँ फार्मिंग फार्मिंग करेंगे और उसमें कैसे अच्छा उसमें जो है नुकसान के भी चांस कम होते हैं और नुकसान के चांस कम का मतलब यह है कि नुकसान अगर होगा भी तो कम होगा जिस हिसाब से पूजी लगती है तो इसमें जो है नुकसान होने का भी कोई बोहौत में चांस नहीं रहता है है कि नहीं और हमेशा जैसे सम समय समय पर जो है हम अपना खेती बाड़ी का काम जो है सब्ज़ी वाला काम जो है करते रहे हाँ करते हैं और हाँ हाँ हाँ तो वही मतलब जैसे बीज उज उपलब्ध हो जाएँगे तो लगा दिया जाएगा लगा दिया जाएगा इस समय तो समय से हाँ समय से तैयार हो जाएगी तो मार्केट में आ जाएगी हाँ तो चलिए ठीक है फिर एक बार मिल कर जो है सारे गिले शिकवों को भुला करके फिर से बिजनस का शुरुआत करते हैं